हेलो हम आस्था बाजै छिए अच्छा ठीक छै हँ अहाँ बताबू की बनेनाए अइ हँ हँ कीसभ बनेनाए अइ हँ

ठीक अइ हँ मतलब अहाँके केतना टाइमपर ठीक अइ हँ भऽ जाएत हँ भऽ से अहाँ शिकायत हमर ई होटल बहुत

हँ ठीक छै ईसभ बातके अहाँ सोचू नहि सभ कुछ अहाँके बढ़िएसँ मिलत

अच्छा ठीक अइ पहिनेसँ धियान राख़िकऽ करब

ठीक अइ ठीक अइ

हमरा यहाँ तऽ अहाँके हर तरहके चीज जेनाकि हमरा यहाँ अहाँके अइ पनीरके सब्जी तऽ बढ़िआँ अहाँके यहाँ मशरूम मिलत बढ़िआँ

हँ ठीक अइ साँझके पहुँचा देब हँ हँ अहाँ ओकर टेन्शन नहि लिअ पहुँच जाएत अहाँके समयपर अहाँ अपन

नास्तामे की समोसा मिठाइ कचौड़ी झिलिया इएह सभ ने

अहाँ अपन एड्रेस पठा देब